हैलो हम भैया पाँच लोग हैं दिल्ली घूमने इधर घूमने आए थे तो आपकी दुकान कहाँ पर है अच्छा तो हमको चार आइटम चाहिए आप से

जलेबी और सीक कबाब हाँ मावा बाटी कितनी देर में क्लियर हो जाएगी आपकी ठीक है हम विजयनगर है विजयनगर से आपकी दुकान कितनी दूर पड़ेगी दो किलोमीटर पाँच किलोमीटर तीन किलोमीटर हाँ मतलब है पंद्रह बीस मिनट लग जाएँगे हमको ऐसा तो नहीं है कि शाम को शाम को बना के रख दिया आपने और नहीं डोसा डोसा नाम तो बहुत अच्छा है स्वच्छता के मामले लेकिन वह खाने पीने के मामले में ऐसा नहीं हो आप शाम का रख दो भीड़ ज़्यादा रहती है

अच्छा अरे क्या ओके सर बढ़िया है सर चलो अब हम वहाँ वहाँ से आते हैं हम यहाँ से निकलते हैं आपकी दुकान पर पहुँचते हैं पाँच दस पाँच दस मिनट लगेंगे पहुँचने में हमें ओके ओके ओके धन